ऐं जिस जीअं तव्हां ॾिसो त एक्वालाइफ़ खे जीअं असांखे फैमिली में चवंदा आहिनि कहिड़ी बि शइ वधीक सुठी न आहे उहो कहिड़ी बि हुजे खाइणु पिअणु कुझु बि एक्सट्रीम न थियणु खपे त अगरि तव्हां ॾिसो मछुआरा अगरि पंहिंजा कम करण जे लाइ अगरि पानी में जाली विझनि था मछली पकड़नि जे लाइ पोइ कहिड़ा कहिड़ा उहो नयां नयां टैकनीक खणण था जंहिंमें वधीक मछलियूं मिलनि पर हुनमें हिकु असांखे ध्यानु ॾिसणो हू की

मछियूं खे तकलीफ़ न ॾियण हुननि जी लाइफ़ खे न तकलीफ़ ॾियण ना की उन्हनि जो जेको जेको हीअ साइकिल हले थो उहो साइकिल खे परेशानु न कनि अगरि पकड़नि मछियुनि खे त हो ॿी ॻाल्हि आए बट कंहिंखे ओवर कुझु न कजे जीअं हुननि जी सॼो सिस्टम इको सिस्टम ख़राब थिए त उन हिसाब सां जेको मां कॾहिं कॾहिं ॿुधंदो आहियां की इन पटिकुलर एरिया में कहिड़ा कहिड़ा मछुआरा वधीक पैसा कमाइनि जे लाइ ऐं नेचर के परेशान कंदा आहिनि त उहो सुठो न आहे पोइ हुनमें सॼो ऐक्वालाइफ़ ख़राब थींदी थी सघे थो की अॻियां हली करे असांजे मछियूं एतिरी मिलंदी ई न ऐं ऐं अगरि मिलनि त उहो सभु जेका बि कैमिकल्स विझी करे असां वधीक मछली पकड़ियूं था या जेको बि कयूं था हुनमें पाणी पल्यूट थो थिए ऐं उहो बि पल्यूट था कनि हाणे तव्हां बेस्ट एक्सांपल सम्झो की प्लास्टिक असां सभु किथे बि वेंदा आहियूं खाई पी करे प्लास्टिक जेको या कचरो आहे उहो सभु विझंदा आहियूं पाणी में हाणे उहेई पाणी जेको गंदो पाणी आहे उहेई मछलियूं मछलियूं पियुनि पीअण थियूं हुननि में हुननि जो घर आहे कॾहिं कॾहिं त हो मछलियूं उनमें मरी बि वेंदियूं आहिनि त असां सभिनी खे ये ध्यानु रखणो आहे